टेक्नोलॉजी की मदद से आज हमारा देश बहुत ही विकसित कर रहा है लोगों का समय बहुत बचत हो रहा है जैसे कि फ़ोर इग्ज़ैम्पल हम देखें कि पहले के ज़माने में जैसे हमें तेल में तेल पेरना हो तो तेल पेरने के लिए पहले बैल की ज़रूरत पड़ती थी और लेकिन अब उसकी मसीन आ गई है टेक्नोलॉजी की मदद से हम मसीन के थ्रू तेल आसानी से पेर सकते हैं अगर जैसे पहले के जान में हमें गेहूँ पीसना था तो पहले गाँव की औरतें मतलब ऐसे वह रहता था चकरी टाइप में रहता था तो उसमें गेहूँ वग़ैरह पीसा जाता था जिससे बहुत ज़्यादा महिलाएँ बहुत थक भी जाती थी और उनका समय भी बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो जाता था लेकिन अब मसीन आ गई है अब तो एक घर घंटी टाइप की मसीन आ गई है जिसकी मदद से घर में ही इन्सान आराम से मतलब आवश्यकता अनुसार गेहूँ पीस सकता है जितनी उसकी ज़रूरत हो तो मतलब बहुत सारी इम्प्रूवमेन्ट हुई है टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारी नौकरी मिली हैं रोज़गारी भी मिली है नौक टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे क्योंकि जैसे आज हॉस्पिटल्स खुले हैं तो हॉस्पिटल्स खुले हैं तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे जॉब भी आ गए हैं कैसे आए हैं बता रहे हैं उसके बारे में जैसे कि हॉस्पिटल हुआ तो हॉस्पिटल में कम से कम हज़ार हज़ार पाँच सौ तो लोग रहते ही हैं मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो तो पाँच ओन सौ लोग तो रहते ही हैं मतलब और काम करने वाले उसमें तो वह टेक्नोलॉजी की ज़रूरत तो उसमें पड़ती ही है तो बहुत सारी मदद मिली है टेक्नोलॉजी की मदद से जैसे हम बताएँ पहले रहता था तो लोग जब गाँव में जो किसान रहते थे खेत में अनाज वग़ैरह जैसे गेहूँ की खेती कर रहे हैं किसान तो उन्हें गेहूँ काटना हो तो बेचारे किसान थक जाते थे वह गेहूँ काटते काटते मतलब पूरा घर का भी काम करें फिर खेत में कटाई वग़ैरह भी करें तो थक जाते थे और जिसकी वजह से गेहूँ अगर काट रहा है इन्सान तो उसमें मतलब उसका जो उस वह उसके किसान के नाक में उसको दम की भी प्रॉब्लम आ जाए दमा का भी प्रॉब्लम साँस लेने की भी प्रॉब्लम आ जाती है तरह तरह की बीमारियाँ भी हो जाते हैं मतलब इन्सान की ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगता है क्योंकि कचरा रहता है जब गेहूँ काटेंगे तो धूल मिट्टी उड़ेगी तो मतलब इंफे़क्सन्स के भी कॉज़ेज़ रहते हैं तो बीमार पड़ जाते थे लेकिन अब टेक्नोलॉजी की मदद से मतलब नई नई मसीनें बन गईं अब गेहूँ काटने की मसीन आ गई है धाह धान काटने की मसीनें आ गई हैं तो जिसकी वजह से काम बहुत आसान हो जा रहे हैं लोगों का जीवन अब ईज़ी हो जा रहा है और फिर उसके बाद जैसे कि हम बताएँ अभी टेक्नोलॉजी की मदद से हमें बहुत सारी सुविधाएँ मिली हैं एक सुविधा के बारे में हम बताए जैसे जैसे कि हम बताए तेक्नोलॉजी की सुविधा के बारे में ताे अब हम जैसे इस्कूलिंग पहले जाते थे बच्चे तो पहले के ज़माने में बच्चे जो जो बच्चे जिन बच्चों को इस्कूल वग़ैरह जाना था तो वह पहले के ज़माने में अगर हम बहुत पुरानी बातें बताएँ तो पहले जो बच्चे को शिक्षा गेन करनी रहती थी तो वह गुरुकुल में जाते थे जहाँ पर गुरुकुल में जाते थे उन्हें लकड़ियाँ बुननी होती थी उन्हें अपने शिक्षकों का पैर दबाना होता था फिर जाकर उन्हें शिक्षा मिलती थी उन्हें तप करना पड़ता था कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी लेकिन आज ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे बहुत आराम से मतलब बहुत अच्छे से बिना समय गवाए वे पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं और जैसे कि जैसे हम बताएँ पहले के ज़माने में अगर हमें खेती करनी है तो खेती बैलों की माध्यम से इन्सान जो था जो किसान था वह खेत को जोतता था और खेत को जोतने के लिए वो भी बैल की मदद से बहुत समय लग जाता था किसान तो थकता ही थकता था बैल भी थक जाते थे पूरा ऐसे कड़ी धूप में खेतों की जुताई करनी है बैलों के माध्यम से तो किसान की हालत ख़राब हो जाती थी कई कई तो कई कई बार तो ऐसा होता था प्राण भी चले जाते थे लोगों को इतनी मेहनत करने के लिए तो लेकिन अब ट्रैक्टर्स आ गए हैं नई नई मसीनें आ गई हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी सुविधा मिली है और जैसे हम बताएँ कि टेक्नोलॉजी की मदद से अब इन्सान ऑनलाइन जॉब भी कर रहा है जेस जो बच्चे अगर अभी कुछ लोग पाट टाइम जॉब कर रहे हैं पाट टाइम जॉम्प जैसे बोले कि दिन में वे अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं अगर उनके पास पैसों की कमी है तो वे रात को अपना जॉब भी कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से तो अब तो ऑनलाइन जॉब भी होने लगे हैं और बहुत सारी ऐसी नौकरियाँ हैं धन्यवाद